हिते घुमण अचण जे लाइ माता जे मढ़ जे लाइ सम्झो हिते उहा नवरात्रियुनि जो टाइम ॾाढो मज़ो हूंदो आहे हिते घणा हज़ारो पद यात्री पंधु करे ईंदा आहिनि उहो ॾिसण जो सॼो अलॻि ई रस्तो हूंदो आहे नवरात्रीअ जे टाइम हिते ॾाढा सुठा गरबा थींदा आहिनि उहा थींदा आहिनि सभिनी हंधि माना ॾाढो मज़ो हूंदो आहे त मुंहिंजे हिसाब सां जेके माण्हू हिते घुमणु अचनि इन त आशापुरा माता जे मंदर में माता जे मढ़ में त उहा नवरात्रनि जे टाइम अचनि न त ॾाढो सुठो थींदो आहे इन उन जो सुठो फल बि प्राप्त थींदो आहे ऐं ॾाढे सुठे नमूने पाण खे मज़ो बि ईंदो आहे हिते रा रस्तनि में ॾाढियूं शेवाऊं चालू हूंदियूं आहिनि माण्हुनि खे हेॾा हज़ारो पद यात्री पंधु करे ईंदा वेंदा आहिनि इहो हिकिड़ो आस्था जो बि विषय आहे आस्था जे करे माण्हू सभु हिते ॾाढा जाम ईंदा आहिनि उन्हनि जी शेवा करे माण्हू रस्ते में ॾाढो हुननि खे खाइण पीअण जो रहण जो अने जेके हली चली अचनि उन्हनि खे पेरनि में छाला थी पंदा आहिनि उहो थी पवंदा आहिनि पेर सुॼी पवंदा आहिनि त उन जे लाइ शेवादारी जेके आहिनि हिते सभु उहा ॾाढी शेवा सुठे नमूने कंदा आहिनि त उन में उन टाइम जेको उहो ॾिसण जो आहे न हिते माता जे मढ़ जेट जेको आहे हूअ ॾाढो सुठो आहे ऐं सभेई अची करे उन टाइम ते अचनि त घुमण में ॾाढो मज़ो अचे प्लस पर्चो बि थिए शेवा बि ॾिसणु मिलनि सभु कुझु तव्हांजे नमूने सुठे नमूने माता जे मढ़ अचन जे लाइ ॾाढो हिते सुठो माहोल आहे ऐं महिरबानी करे इन नवरात्री जी टाइम ते सभु ॼणा पंहिंजा सिंधी सॼा शहर वासियूं जंहिंखें अचिणो हुजे ॿाहिरां सां घुमण जे लाइ त उहो इन टाइम अचनि त ॾाढो हुननि खे मज़ो बि ईंदो ऐं सुठो बि लॻंदो